कदें भारत सरकार और जैदा पैसे खर्च दी ऐ खेलें च खेल दे इस इत्थें जे एंड के च जां जम्मू च जां कुदै वी तां इक समझने आह्ली गल्ल ऐ केह् आक्खदे समझने आह्ली गल्ल एह् ऐ कि स्पोटर्स दा स्तर उप्परें गी गै जाना खल्ले निं आना ऐ युवा बड़े गै शक्तिशाली न हैं ते कन्नै गै स्पोटर्स ताहीं स्पोटर्स दे बिच युवा उंदी जिसलै संख्या बधनी ऐ पार्टिस्पेशन जिसलै उंदी बधनी ऐ तां केह् होना ऐ कि लोकें कि रोजगार थ्होना रोजगार थ्होने कन्नै केह् होना कि बेरोजगारी मुक्कनी ऐ ते लोकें दे मनै च एह् विचार जरूर आना ऐ कि कल्ल कि कदें असें नौकरी नेईं थ्होंदी ऐ ते कदें अस स्पोटर्स विच अच्छे न तां अस इक अच्छी इंदन कमाई सकदे न कन्नै गै अपने देश कि इक राश्ट्रीय स्तर उप्पर जाइयै अस लोग अपने देश दी तरफा खेल्ली सकदे न अपने देश दा नांऽ उच्चा करी सकदे न हां कदै मीचि मिगी कोई ऐसी अपरच्युनिटी थ्होऐ तां अं'ऊ इस्सी इस विभाग गी बड़ा जैदा प्रमोट करी सकदा अपने लाकै च ओह् कियां क्रिकेट खलाई सकदा अं'ऊ इक क्रिकेट दा बड़ा अच्छा कोच बनी सकदा अं'ऊ अपने टैम फास्ट बालिंग करांदा हा पैह्ले गै में क्रिकेट इन्ने दूर तक नेईं खेलेआ पर डिस्टिक च स्पोर्ट्स में डिस्टिक लैवल ते स्टेट लैवल खेल्ले दे ऐ कि बच्चे गी अंऊ फास्ट बालिंग कन्नै सखाई सकदा कन्नै गै एथलैटिक्स विच थ्रोइंग इवैंट अ'ऊं सखाई सकदा अं'ऊ कोच दा बहुत गै इक अच्छा इक रोल प्ले करी सकदा ऐं